مجھے اپنے بڑوں سے جب یہ معلوم ہوا کہ دوڑنا یعنی رننگ ایک بہترین جسمانی سرگرمی ہے جس کو لوگ صحت اور فٹنس کے لیے شوق کے طور پر یا پیشے کے طور پر اپنا سکتے ہیں دونوں صورتوں میں اس کا اپنا اپنا فائدہ ہے تب ہی میں نے ایک فیصلہ لیا کہ میں بھی دوڑنا شروع کر دوں گا میں نے اس کو پیشے کے طور پر تو نہیں اپنایا بلکہ میں شوق اور صحت کے لیے دوڑنا پسند کرتا ہوں کیونکہ میں خود ایک طالب علم تھا اور میں اپنے پڑھائی کے درمیان میں دوڑنا پسند کرتا تھا کیونکہ دوڑنا خود اپنے آپ میں ایک بہت ہی مفید عمل ہے جس طرح عام طور پر ہم صحت کے لیے ورزش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 اسی لیے میں صبح دوڑنا پسند کرتا ہوں کیونکہ صبح کی تازہ ہوا بہت ہی زیادہ مفید ہوتی ہے اور مجھے اس کی کامیابیاں بھی محسوس ہوتی ہیں کہ میں خود کو صحت مند محسوس کرتا ہوں لیکن جب میں دوڑنا چھوڑ دیتا ہوں تو میں جسمانی طور پر کمزوری محسوس کرتا ہوں اور بہت سستی اور کاہلی سوار ہو جاتی ہے اسی لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ دوڑ سکوں